मनोरंजना खातीर हांव म्हज्या मेकळ्या वेळान टी व्ही पळयतां टी व्हीचेर वेग वेगळे वेग वेगळे हास्य प्रोग्राम पळयतां तातुंतल्यान मन बरें उरता स्ट्रॅस कमी जाता मागीर केन्ना केन्ना हांव डिस्कवरी चॅनल पळयतां तातूंत वेग वेगळे जनावरां पळोवन बरें दिसता उपरांत हांव मोबायल घेवून बसता मोबायलाचेर रिल्स पयतां आमच्या कोंकणी भाशेंत जे रिल्स चालू जाल्यात म्हणचे कोंकणीचे कन्टॅंट क्रिएटर वाडल्या तांचे रिल्स पळोवन हांव म्हाजें स्वताचें मनोरंजन करतां लोकगीत नाच हें हांव युट्यूबार पळयतां आनी वाचन म्हजें सातत्यान चलिल्लेंच आसता हांव वेग वेगळें कोंकणी साहित्य वाचीत रावतां जशें कादंबरी कथा कविता हांचें म्हाजें वाचन चालूच आसता वाचनांतल्यान म्हाका म्हजे गिन्यानांत भर पडटा आनी हें एक मनोरंजनाचें साधन म्हणू शकना पूण एक ज्ञान वाडोवपाचें साधन अशें हांव मानतां